सूरत जे अंदरु जेके हॉस्पिटलियूं आहिनि ॾाढियूं सुठे नमूने उनमें शेवा ॾिनी वेंदी आहे ऐं कॾहिं कई ईअं केस ख़राब न थींदो आहे कंहिं सरकारी हॉस्पिटल में हुजे त कॾहिं कोई अहिड़ो इशू न ईंदो आहे कि कंहिंखे काई प्रॉब्लम थिए ऐं हिते जीअं वॾी वॾी जेके हॉस्पिटलियूं आहिनि जे जंहिंमें असांजा सरकारी काड मोदीअ जा काड जेके आहिनि उहे बि हलंदा आहिनि ऐं हुनमें हर हर क़िस्म जी इलाजु थींदो आहे हाट जो आहे या लीवर जो आहे या शरीरु जे अंदरु घणेई बीमारियूं आहिनि सभु हुनमें एक्सैप्ट कंदा आहिनि सर्विस सुठी मिलंदी ऐं लीडीज़ जे लाइ बि लेडीज़ प्रॉब्लम बि कोई जेको हुजे को हुन लाइ बि अलॻि सां दवाखाना आहिनि ऐं दवाउनि जे बारे में ईअं आहे की असांखे सरकारु हिते किथे पंद्रहं टका किथे वीह टका किथे ट्रीह टका अमुक त सम्झो सुठे नमूने असांखे हिते डिस्काउंट मिलंदो आहे दवाऊं ते अहिड़ा बि हिते सरकार जी तरफां दवा इहे मैडिकल स्टोर वग़ैरह आहिनि जंहिंमें असांखे इहे सभु सुविधाऊं मिलदियूं आहिनि घटि रेट ते असांखे दवाऊं मिलदियूं आहिनि